پانی کو فلٹر کرنے کے لیے آر او کا استعمال کیا جاتا ہے آر او سے پانی فلٹر ہو کر آتا ہے جو کہ بہت صاف ہوتا ہے پینے کے لیے فائدہ مند بھی ہوتا ہے اور جہاں گھروں میں آر او نہیں ہوتے ہیں وہاں لوگ پانی کو ابال لیتے ہیں جو جس سے پانی کے جو جراثیم ہوتے ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں اور پانی صاف ہو جاتا ہے جو فلٹر پانی پینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے لوگ بیمار نہیں پڑتے ہیں اور پانی کو ابال کر پینا چاہیے صاف پانی پینا چاہیے گندا پانی نہیں پینا چاہیے کیوں کہ گندے پانی سے پینے سے بھی بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں اس لیے ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہمیں فلٹر پانی پینا چاہیے اور اگر جہاں آر او نہیں ہیں وہاں پانی کو اُبال کر پانی پینا چاہیے